कताबें गी लेईयै अगर गल्ल कीती जा ते कुश कताबां मेरे कोल हैन जियां कि हून ते बड़ा चिर होया पढ़े दे पर जदूं में अप्पूं पढ़ा दी ही ते अदूं में कताबां पढ़ियां हां मेरे पिता जी जेह्ड़े हे ओह् प्रोफैसर हे जम्मू युनिवर्सिटी च दे उंदियां बड़ियां सारियां कताबां हियां ते ओह् इस बेल्ले नेंई हैन उंदियां जेह्ड़ियां कताबां हियां में चुक्कियै लेी ते आई अपनें घर पढ़ियां नेंई हैन कदैं कुदै कुश मैगज़िनज़ न कताबां इक रामायण दे रिलेटिड रिसर्च ही कुसै बच्चे गै कीते दा पी ऐच डी दा थिसिस हा ओह्दे च रामायण दे बड़े सारे आख्यान न उनेंगी में पढ़नें आं पढ़नी केह् पढ़े न में बड़े सारे जि यां शिवपुराण बी बचपन च पढ़ेआ हा में श्रीमदभागवत ओह् बी पढ़ेआ हा ओह्दे बिच्च बड़ियां सारियां क्हानियां ्ज्ज बी याद न मिगी इस बेल्ले पिच्चें कुश मिगी जरूरत ही पेपर लिखनां हा ते में रिग्वेद बी खऱीदेआ हा चार ओह्दे पार्ट न ते ओह् खरीदेआ हा है मेरे कोल फिर पढ़नें दा मौका नेंई मिलेआ नें लिखी नी पाई एह्दे इलाबा होर बी बड़ियां सारियां कताबां न हून तुस आक्खो कि उंदे नांऽ दस्सो ते उंदा नांऽ मिगी याद बी नी हैन ते कताबां पेई दियां न कदैं टाईम मिलदा की के घर घ्रिस्ती च रेहियै समें गै नी मिलदा इन्नां घऱे दे कम्म गै नी मुकदे होन ते कताबें गी पढ़ेआ जा ते कुसै बेल्लै कताबां पढ़ो ते उंदियां कहानियां पढ़ो ते इयां बड़ा अच्छा लगदा ऐ अच्चा कुस इक मैग्ज़िन बी आंदी होंदी ही मतलव में कोई बास्सी तरैसी दी गल्ल करा नी साढ़े घर आंदा ही साप्ताहिक हिन्दोस्तान इक आंदी ही इक होर ही हून मिगी नांऽ ना याद अवा दा इक होर पत्तरिका आंदे ही ते ओह्दे च बी बड़े अच्छे मतलव बड़े अच्छे आख्यान लिखे दे होंदे हे कुश क्हानियां गोंदियां होंदियां हां ओह् कताबां बी पढ़दी होंदी ही ते उंदे कुश अडिशन आक्खो जां कुश ओह्दे कताबां न जेह्ड़ियां मासिक पत्तरिकां हियां कोई ओह् बी ऐसी केह् आखदे नी साप्ताहिक बी ऐही ते इक पाक्षिक पत्रिका बी आंदियं होंदियां हां शिराज़ा करियैं आंदी होंदी ही इक अज़ें बी आंदी ऐ ओह् ते परानियां परानियां पेई दियां न कदैं मन करदा ऐ ते पढ़नें आं उनेंगी अच्छियां कताबां न इस बेल्ले कुश याद नी अवा दे न पर कुश कुश ते बड़ियां सारियां कताबां हैन घर पेदियां मेरा अपनां ऐमे च स्वजैक्ट रेहा हा दर्शन शास्त्र भारतिय दर्शन करियै ओह् बी हैन कताबां जियां सांहिका कारिका पेदी ऐ इक भाशा पेई दी ऐ फिर वेदांत करियै कताब ऐ एह् आह्लियां कताबां होनहून ते खैर बड़ा गा चिर होइया पढ़ें दे जदूं अप्पूं पढ़े हे उनैं दिनैं पढ़दे हे सारियां ते नेईं याद कुश इक गल्लां जेह्ड़ियां अज़ें बी याद न कदें कोई चर्चा होंदी ऐ कुसे बिशे गी लेइयै जां चार लोग कदैं बैठे दे होन आपस च चर्चा करदे अस ओह् गल्लां फिरी चेत्ते आई जंदियां न ते अस चर्चा करने आं ते इयां कोई आक्खो मेरे कोल कताबां हैन ऐसा जां में कोई बड़ा अपनी फेवरट ऐ बड़ी गै परानीं कताब में है ते में उसी गै दिक्खनी आं में नमें अडीशन निकलदे न ते में उऐ खरीदनीं आं ऐसी कुश नी ऐ जेह्ड़ियां कताबां हैन ते उऐ पढ़नें आं ते कदैं कुतै उऐ फ्ही कोई शिक्षा पर ते कोई कहानियें आह्ली कताब गै मिली जा ते ओह् कोई अपनें इतिहास गी दसनें आह्ली इतिहास दे बारे च कताबां असेंगी पता लगदा ऐ दां धार्मिक मेन करियै धार्मिक गै मेरा इंट्रस्ट गै सिर्फ एह् ऐ ते उऐ कताबां दिक्खनीं आं कदैं मतलव अस जात्तरा अस जन्नें कुदै धार्मिक तीर्थ स्थलें गी जाना होऐ कदैं ते